हमारे मध्य प्रदेश में शॉपिंग बाजार और पर्यटक के बारे में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर व्यक्ति घूमने के तौर पर भी जाता है कुछ शॉपिंग करता है ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में एक इंदौर सिटी है जहाँ पर अनेक मार्केट हैं बहुत सारे स्टोर हैं जिस पे व्यक्ति थोक में कुछ सामान खरीद सकता हैं जो उसे कम रेट में पड़ता हैं क्योंकि यदि कोई भी सामान खरीदेंगे अपन तो बड़ी सिटीयों में जैसे इंदौर है उज्जैन है भोपाल है इसी जगहों पर जाने से कुछ एक सामान अपने को कम रेट में मिल जाते हैं और अक्सर ज़्यादातर लोग इंदौर से ही लाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान हैं इंदौर जहाँ पर हर प्रकार के सामान उपलब्ध हो जाते हैं वह भी कम रेट में बड़े बड़े मॉल हैं बड़ी बड़ी दुकानें हैं बिग बाजार हैं जहाँ से लोगों को बहुत कुछ खरीदने को मिलता है बच्चों के कुछ छोटे छोटे आइटम खिलौने रहते हैं वह भी अक्सर इंदौर से लाए जाते हैं और कुछ फर्नीचर वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सूती वस्त्र क्योंकि ये सभी इंदौर में मिल जाते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं

राजवाड़ा भी वहाँ पर एक देखने जैसा स्थान है महारानी अहिल्याबाई का होलकर स्टेट इंदौर क्षेत्र में ही उनका राज्य था पहले जो बहुत ही अच्छा है कुछ लोग देखने जाते हैं राजवाड़ा को क्योंकि आज के जमाने में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे मार्केट में काम से कम रेट में चीज उपलब्ध हो और अच्छी मिले उसकी क्वालिटी हो यही सोचता है व्यक्ति और हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र शहर है इंदौर जो बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा शहर है